हाँ मेरी बाइक की मैं देखभाल बहौत अच्छी तरीके से करता हूँ उसकी धुलाई अच्छी तरीके से रखता हूँ और किसी को चलाने के लिए मैं मेरी बाइक नहीं देता हूँ बाक चल बाइक चलाना मेरे लिए कभी कभी बहुत ही अच्छा रहता है कभी कभी थका देने वाला भी हो सकता है और जो लंबे रास्ते में सतर्क और प्रेरित करते हैं और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बिना देखे ही बाइक चलाते हैं कहीं नज़र होती है और कहीं बाइक चलती है तो उससे दुर्घटना का भी संभावना बनती है तो हमारी बाइक देखभाल करने के लिए हम बहुत कुछ देखते हैं हमारे हेलमेट लगाके चलते हैं ताकि दुर्घटना ना हो हम बहुत ही अच्छे से साफ़ सफ़ाई से हमारी बाइक को रखते हैं